غازی آباد ضلع کے اندر بہت سارے سہولت کی چیزیں ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں پر اسپتال وغیرہ تو ان میں جو علاج وغیرہ ہوتا ہے تو ان میں اچھی طریقے سے علاج ہو جاتا ہے ان میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے نہ ہی کسی چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے نہ کسی چیز سے

لینا پڑتا ہے اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ یہ اسپتال جو ہے اس میں جو بھی اپنا بیماری وغیرہ آئے تو اس میں ہی جا کے علاج کروائے اسپتال جو ہے یہ علاج کے لیے بنایا گیا ہے اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس کے اندر ہی علاج کروائے اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں غازی آباد کے اندر جو بہت سارے سہولت اور آسانی کا معاملہ پیدا فرما